पक्षियों का भोजन जो होता है पक्षियाँ गेहूँ भी खाती है मक्का भी खाती है और यह मूंग भी खाती है पक्षियाँ हम लोग पालते भी हैं जैसे में

और तोता उसके लिए हम लोग पक्षियों के लिए हम लोग बहुत ऐसे छत और के दाना डालकर रख देते हैं और उसको पक्षियों को पिला देते हैं और पानी पक्षियाँ भी अनेक प्रकार के होते हैं जैसे में तोता हो गया कौआ हो गया यह मैना हो गया मतलब कि बहुत सारा पक्षियाँ होती हैं और पक्षियाँ इस भोजन कीड़े मकोड़े यह सब भी खाती है जैसे हम लोग खेती करते हैं तो उसमें जो जुताई करके पटवन और करते हैं तो उसमें पक्षियाँ जो है अपनी क्या कहते है जितना होता है कीड़ा मकोड़ा बिच करके खा जाती है जो बचता है तो हम लोग बहुत ऐसे पक्षियाँ को छत के ऊपर दाना डालकर रख देते हैं जैसे आज कल गर्मी का मौसम है तो पक्षियों के लिए उन्हें कुछ तो पानी छत पर रख देना चाहिए

दाना भी पक्षियाँ के भोजन में मतलब दाने का प्रयोग होता है या पक्षियाँ यह कीड़े मकोड़े मतलब यह सब जो चीज़ होता है यह सब भी खाती है तो पक्षियाँ एक तरह का जो है बहुत ही अच्छी अच्छी होती है पक्षियाँ अब तक वह अपनी भोजन

पक्षी हैं पक्षियाँ जब अपनी भोजन को चूगते हैं तो इनका हम लोग पक्षियों से भी प्यार करते हैं उसके लिए दाना डालते हैं दाना देते हैं आज के मौसम जैसे गर्मी के मौसम में दाना डाल देते हैं उसके लिए पानी डाल देते हैं ताकी पक्षियों का जो है गर्मियों मौसम में कोई दिक्कत न हो पक्षियाँ अनेक अनेक प्रकार के होते हैं जैसे की बहुत ऐसे पक्षियाँ मछली भी खाती हैं बहुत ऐसे पक्षियाँ दाने भी खाती हैं